ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب كے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور ہر مذہب كا اپنا الگ الگ تہوار بھی ہوتا ہے ہندوستان میں ہندو دھرم كے لوگ بھی رہتے ہیں مسلمان دھرم كے بھی لوگ رہتے ہیں اسی طرح سكھ اور عیسائی دھرم كے لوگ بھی رہتے ہیں اور ہر مذہب كا سال میں

بڑا سا بڑا تہوار بھی ہوتا ہے جس كو وہ خوشیوں كے ساتھ مناتے ہیں سلیبریٹ كرتے ہیں اور اس دن اس اہم تہوار كے دن حكومت ہند كی طرف سے چھٹّی بھی ہوتی ہے اگر ہندو دھرم میں دیكھا جائے تو ہندو دھرم كی جو سب سے اہم تہوار ہے وہ ہے دیوالی دیوالی یہ تین دنوں كا تہوار ہوتا ہے اور تینوں دن حكومت ہند كی طرف سے چھٹّی كا اعلان ہوتا ہے تاكہ لوگ اچھی طرح سے خوشیاں منا سكیں آپس میں ایک دوسرو دوسرے كو خوشیاں بانٹ سكیں اسی طرح مسلم دھرم میں بھی دو اہم تہوار ہیں ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر عید الاضحیٰ یہ تین دن تین دن كا ہوتا ہے اور تینوں دن سركاری چھٹّی ہوتی ہے اسی طرح عید الفطر ایک دن كا ہوتا ہے اور اس دن بھی سركاری چھٹّی ہوتی ہے اسی طرح سكھ اور عیسائیوں كے بھی اپنے اہم تہوار ہیں جس دن حكومت ہند كی طرف سے چھٹّی اور تعطیل ہوتی ہے تاكہ ہر كوئی اپنے مذہب كی خوشیاں آزادی كے ساتھ منا سكے